हम आओर अलग अलग देश मे चिड़ै चुनमुनी देखै लेल गेल छलहुॅं जेकि हमसब चिड़िआघर गेलहुॅं ओहिमे अनेक तरहके चिड़ै चुनमुनी देखलहुॅं जेनाकि भेल तोता कबूतर बगरा चील गिद्ध डकहर अनेक तरहके चिड़िआ छै जेकि ओहिमे सबसँ पैघ छै डकहर डकहर बहुते नीक छै बहुत पैघ छै सब चिड़िआ सऽ पैघ छै डकहरके लोल जे छै ओ बड़काटाके छै बुझियौ ने सब सऽ पैघ डकहर छै देखैमे बहुत विशाल छै डकहर देखैमे सुन्दर लागैत रहै छै ओहिमे सब सऽ पैघ डकहर भेल जेकि देखैमे बहुत खूबसूरत लागल चिड़िआ सभे ठीक ठाक छै देखै लेल हमसब एकर बहुत नीकसँ भेल जेकि अहाँके स्थानीय मोनसँ चिड़िआघर गेलहुॅं आओर एहिमे अनेक चिड़िआके देखलहुॅं अनेक तरहके चिड़िया भेल